जोंथ' गोदोनि समाव गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जायोमोन जेरै नारजि अमा सबाय साम' अनला नाफाम बायदि रोखोमनि जायोमोन आरो बेफोरखौ गुबुन हारिफोरा जायामोन नाथाय दानि समाव जानाय नुसै जाजोबसै गासैबो हारियानो बांसिनानो जासै आरोना सोरबा सोरबा जाया दाबो नाथाय बांसिनानो जासै नारजि अमा संनाय अनला सबाय साम' बेफोराव जोङो खारै होनायखौ नुनो मोनो खारै नङाबा जाया आरोना अनलाखौ सङोबा जोङो अन गुन्दै देग्लिनांगौ अनखौहाय दै गोदौबाय थानाय समाव होनांगौ दै गोदौबाय थानाय समाव होआबा होआबा बियो अनला ओंख्रिआ मोजां जाया आरो फिथ'र फिथ'र जायो बेनिखायनो जोङो दै गोदौबाय थानाय समाव होनांगौ आरोखि ओमफ्राय नारजि अमायाबो बिब्दिनो नारजिखौहाय सिगां जोङो रुग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव सादो सानानै उनावहाय बिदिनो माबाफोर होयोबा बेदरफोर होयोबा होदो ओमफ्राय गोदौ होदो बिनि उनाव जाबाय आरो सोरबा सोरबा संनो रोङो सोरबा सोरबा संनो रोङा आरोखि बेखौ सोलोंनानै लानाया मोजां जोंनि थाखाय मानोना बेयो जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि ना बेखायनो